हमारे क्षेत्र मे अक्सर देखे जाने वाले पक्षी चिड़िया मोर है और कबूतर है तोता है आदि बहुत सारे पक्षी है हमारे क्षेत्र में तो सबसे अच्छा पसंद सबसे अच्छा पक्षी मुझे मोर लगता है क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर को एकदम जब हम देखते है तो हमे बहुत अच्छा लगता है बहुत मनमोहक लगता है हमारी छत पर जब मोर नाचता है और उसको देखते है उसके पंख बिखरे हुए होते है एकदम एकदम बहुत ही मन को एक मोह लेते हैं मोर नाचते टाइम अब जब नाचता है तो मन को एकदम बहुत सा सुकून मिलता है इसलिए मुझे मोर पसंद है मोर बहुत ही सुन्दर पक्षी है उसको देखते ही मन में बहुत अच्छा भाव प्रकट होता है